अपन मैथिलीमे मिथिला पेन्टिंगके बहुत लोक सभ शौकीन छै बुझलियै जेनाकि कोनो चीजकेँ मिथिलामे आब कोनो क्षेत्र कोनो गाँव कतहुँ चलि जेबै ओतऽ किनको अहाँ कहि देबै कि अहाँ हमरा पेन्टिंग बनाकऽ देखा दिअ तऽ बच्चा सभकेँ छै अहाँकेँ मछलीके खरगोशके कुत्ताके ई सभकेँ अहाँकेँ पेन्टिंग बनाके देखा देत मिथिला पेन्टिंगमे कते बनाबै छै मतलब पेन्टिंग अपन गाँवमे मिथिलामे शान छै मिथिलाकेँ पेन्टिंगके बड़ शौकीन सभ छै मिथिलामे पहचान छै एकटा